नमस्ते मैम जी कैसे कॉल किए आप

कैसे हैं आप जी जी जी जी जी यह तो चाहते हैं पर उसकी पढ़ाई डिस्टर्प हो जाएगी इसलिए मुझे ही यह सब ठीक नहीं लगता है क्योंकि हम चाहते है वह जी पर वह पढ़ाई में तो दिक़्क़त होगी ही आप बोल रहे हैं नहीं होगा पर आप तो जानते ही है हम चाहते हैं वह मतलब टेंथ में टॉप करे और बढ़िया से पढ़ाई करे इस पर अगर यह डांसिंग करेगा तो फोकस कहीं और चला जाएगा इसलिए डिस्टर्प होगा हाँ यह तो है पर देखिए मैम क्योंकि डिग्री से हाँ नहीं होता है होता कैसे नहीं हो आज कल तो डिग्री से मतलब होता है अगर ना रहे तो फिर भी यह ठीक है तो आपको क्या लगता है यह मतलब पढ़ाई डिश्टर्प नहीं होगी इसकी अगर अच्छा ठीक है तो पर हाँ करने देंगे पर उनकी पढ़ाई डिस्टर्प नहीं होना चाहिए आप इस्कूल मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस दीजिएगा उस पर तो मतलब दोनों साथ में लेकर चले हाँ जी फिर भी थोड़ा होता है ना

ठीक है वह आप जैसे आप कहें जी जी जी नहीं नहीं कोई दिक़्क़त नहीं है ठीक है ठीक है प्रणाम